जशें की आतां म्हाका साठ वर्सां जावपाची आसा सो हा म्हाका म्हाजो एक ईपीएफ अकावंट करपाचो आसा म्हाजे चार पांच अशे अकावंट्स आसा सो म्हाका तो एक करपाचो आसा सो तेका लागोन हांवेंन जे कितें डिटेल्स जाय आसलें जशे की यु एन आनी अकावंट डिटेल्स तेन्ना सगळे सबमीट केल्ले आसा सो म्हाका आतां म्हाजो एक अकावंट जाल्लो जाय आनी म्हाका हें सगळें बेगींतल्या बेगीन जाल्लें जाय अशें हांव मागतां तुमचे कडेन